दाखालिसो तिनआलिनिफ्राय मोनसे मबाइल लाबोदोंमोन आङो बेनि रेमआ सिक्स जि बि र'मआ वान टुवेन्टि ओइट जि बि जोबोद मोजां प्रडाक्टआ ओमफ्राय गेमिं आरो केमेरानि थाखायबो बिराट मोजां मबाइला